खाना बनबै से पहिने लोक बर्तन धोऽके कोशिश करैत छै बर्तन साफ रहबाके चाही पानि भरिके जे राखैत छथिन ओ पानिमे मतलब ओ गन्दा पानि नहि रहबाक चाही पानि साफ रहबाके चाही एहि लऽ के की साफ पानि से खाना बनबऽके बात अलग रहैत छै गंदगीके साथ गन्दा पानि से यदि बनेबै साफ पानि नहि रहत तऽ खाना नहि फ्रेश होयत तऽ पानि आओर बर्तन साफ रहना बहुत जरूरी छै साथ साथ अहाँ सब्जी पहिने काटि लिअ सब्जी काटेके बाद सब्जी जहन कटा जायत ताहिके बाद मसाला रेडी कऽ के रखू तहन अहाँ चूल्हा धरायब चूल्हा धरायब ताहिके बाद जतेक लोक गैस पर खाना बनाबेके सोचैत छथिन ओहिसँ नीक होइत छनि चूल्हा पर खाना बनबैत छथिन से चूल्हा परके खाना बनेनाइ सही होइत छनि लेकिन अभी लोक समयके अभावमे लोक गैस पर खाना बना रहलखिन हँ जेकि जल्दी बनि जाइत छै आ जल्दी काम भऽ जाइत छै तऽ खाना बनबासँ पहिने हमरा हर किछु आगाँ राखि लेबाके चाही ओहिके बाद खाना बनबऽके चाही एहि लऽके यदि सामनेमे सब किछु रहत तऽ दिक्कत नहि होयत आ यदि नहि एकटा समान अहाँ ओरिएबै आ एकटा नहि ओरिएबै तऽ भऽ जाइत छै दिक्कत कि एकटा समान चूल्हा पर छै एकटा लाबे ला घर पर जयबै एहि दुआरे खाना बनाबे से पहिने पानि बर्तन धोके आओर अपन खानाके सामग्री सब किछु आगाँमे राखि लिअ तहन खाना बनाउ आ नीक जकाँ खाना बनाउ खाना बनाबे से पहिने हाथ धोके बनाउ साबुन से हाथ धो लिअ तेकरा बाद खाना बनाउ आ खाना बनयबाके बाद भी हाथ धो लिअ ताहिके बाद खाना खाउ